कौन बोल्ला दे बै केह् चक्कर अजकल्ल स्कूल निं औंदा

आना केह् दिक्ख तेरी अटेंडेंस बड़ी शार्ट हो गेदी ऐ ठीक ऐ ते हु'न पेपर पेपर च निं बैठन देना असैं

ठीक ऐ हु'न अटेंडेंस वी ते दिक्खनी ऐ ओह् वी ते जरुरी ऐ स्कूल आना बी चाहिदा ना कि की नां नां तुसैं कोई नेईं नां तुसैं स्कूल कोई एप्लीकेशन भेजी नां कुछ कोई एप्लीकेशन वगैरा ते भेजनी चाहिदी ऐ